गुजरात राज्य में ॾाढा ई सुठा ई राजा ऐं राजा हूंदा हुआ हिन जे करे त अॼुकल्ह जे ज़माने में राजाउनि जो शासन कोन्हे राजाउनि जी जॻहि कोन्हे इन्हनि जो शासन कोन्हे इन जे करे त हिन हाणे करे नेताउनि जो शासन आहे जीअं की पंहिंजा सुठा अहिड़ा मस्त भाजप जा नेता पीएम मोदी आहिनि जीअं की नरेंद्र मोदी हिन खां सुठो त ॿियो को हूंदो ई कोन जेको पंहिंजे प्रजा जो ॾाढो ध्यानु पियो रखे अने भुपेंद्र पटेल सीएम आहे जेको बि पंहिंजो ॾाढो ध्यान थो रखे अने इन जे करे त असांजे सिंधी सामाज में बि ॾाढा वॾा पंहिंजा आहिनि जे पंचायत जे करे असांजो ॾाढो ध्यान था रखनि अने उहा सिंधीयुनि माण्हूनि जो सिंधीअ फंक्शननि जो सिंधीयुनि जे त्योहारनि जो ॾाढो सुठो सुठो ध्यान था रखनि अने ॾाढे सुठे नमूने खां भई पूरो था कयूं असां त्योहार जो असांजे सिंधी सामाज में लखन भाई खोटक नारायण भाई करे करे केतिरा ई सुठा अहिड़ा पंहिंजनि जा नाला आहिनि जेका इन जे करे असांखे सिंधीयुनि माण्हुनि खे का बि चिंता करण जी ज़रूरत कोन्हे सिंधी असां खां सुठी थी थिए मतिलबु सिंधी भाषा बि इन्हनि जे करे सुठो माना हले थी सेखारनि था कनि था माना इन जे करे चवनि था सिंधी असांजी ॿोली मिठड़ी असांजी ॿोली